अज्ज आ'ऊं तुसेंई मतलब जेह्ड़े साढ़े पड़ोसी न रौंह्दे उं'दे मतलब पंज जेह्ड़े बंदे उं'दे नाम सनानी आं तुसेंगी पैह्ला आई गेआ साढ़े पैह्ला नाम प्रिया ते दुए बंदे दा नाम आई गेआ शक्कू ते त्रिये बंदे दा नाम आई गेआ भारती ते इक दा नाम ऐ सोनू इक दा नाम ऐ मधु